असांजे अनुसार अॼुकल्ह रांदुनि में जाम आइंदो ठहींदो आहे जीअं ई गेम्स आहिनि बी जी एम आई पबजी फ्री फायर ही हिन जा सुठा आहिनि पर हिननि जो भविष्य केतिरो आहे इहो नथा चई सघूं छोकी ॿारनि जी अखियुनि जी जोति ते ॾाढो फ़र्क़ु थो पए पर जीअं ऑलंपिक गेम रांदू आहिनि त हुननि सां ॿारनि जो शारीरिक मानसिक विकास थिए थो ॿारनि जीअं साइकलिंग था करनि बास्किटबॉल था खेलनि बैडमिंटन स्विमिंग करनि था उन सां हुननि जो ॾाढो आइंदो ठहंदो ऐं हुननि जो विकास थींदो हुननि जो बौद्धिक स्तर बि वधंदो ऐं हुननि जी ए हुननि जी आइंदो बि सुठो थींदो